हलो हा मैडम मां जॉनी थो ॻाल्हायां तव्हां मूंखे कमु ॾिनो हुयव न जेको उहो एन सी पी एस एन सी पी एस एल खे प्रस्ताव ॾिअण जे लाइ ॿ प्रस्ताव चयई विया हुआ ठाहिण लाइ त उहे मां ठाहे रखियां आहिनि पर ॿिनि ॾींहंनि खां तव्हां सां मिलण लाइ मुलाकात करिणी आहे हिन बारे में तव्हां मूंखे प्रस्ताव ॿ चयव न हिकिड़ो सिंधी सिंफ़नीय ते थोरो सिंधी लै कल्चर लैंग्वेज ऐं डांसिस हिन ते ॿई हा इहो ठाईंदासी प्रस्ताव मां ठाहे रखियो आहे तव्हां टीह पेज हा त जीअं हुननि असांखे उहो पंहिंजो मोकिलियो हुओ ॿई हिन हीअं हीअं असांखे ठाहे मोकिलिजो प्रस्ताव पोइ ठाहियो आहे चंङी तरह हुन में बजेट बि ॿ लखनि जो विधो आहे तव्हां अची वञो हा त तव्हां चयोव न हिकिड़ो ॿिनि लखनि जो ठाहे न हिकिड़ो चईनि जो ठाहिजे त ॿिनि लखनि में उहो भले तव्हांखे हूअं ई मुंहिंजे लाइ तव्हां सां मिलिणो आहे ॿई तव्हां ॾिसो इहे जेको कमु ॾिनो उहो ॿई ॾिसो हिकु दफ़ो पर तव्हांखे तव्हां सां मुलाकात ई न थी सघी तव्हां ॾाढो मतिलबु लगातार पंहिंजे कमनि में हा त तव्हांजे हा मिलण जे लाइ मिलिणो ई हुओ मूंखे तव्हां सां ॿई ॾिसी ॾियो मूंखे त ऐं ॿियो प्रस्ताव बि तव्हां जेको चयोव न हुन में मां टोटल पंज लख जो चयो त हुन में चारि लख अठावीह हज़ार थिअनि था त पोइ भले ॿुधायव कंहिं में कीअं कीअं बजेट रखियो आहे पाण खे ऐं मैडम पर न लास्ट ॾींहुं अथव हा हिन लाइ मां तव्हां सां हिन करे रोज़ु मिलण पियो चाहियां छो करे असांखे बि पंरींह ताईं हुते नई दिल्लीअ पहुचाइणो आहे अगरि नई दिल्लीअ में न पहुतो पंरींह ताईं त आख़री तारीख़ अथव हुन ॾीहुं कल्ह ताईं न पहुतो त पोइ वरी फ्लौप अथव अच्छा टे ॾींहुं पोइ हाणे अचांव थो भले त करे पोस्ट में बि पहुचाइणो पवंदो वरी केर पोस्ट करे अचे चेक करे पोइ टे ॾींहुं पोस्ट लॻंदा हिन पहुचण में नई दिल्लीअ में त फिर हिन करे त ऐं ॿियां वरी हिन में न जेके सर्टीफिकेटनि जे लाइ चयो आहे भई हेतिरा पैसा विझिजे त मां पंज हज़ार ई विदोमांसि छो करे न पियो बिहे हिसाबु वधी पियो वञे त मां पंज हज़ार ई विदोमांव त ऐं माण्हू ऐं जेके माण्हुनि जे लाइ ॿ हज़ार हिकु हिकु माण्हूअ खे ॾींदासि ॿई जेके हिसो वठंदा डांस हुननि में त हुननि जे लाइ मां छा चइबो आहे ॾहनि ॾह ॼणनि जे हिसाब सां लिखिया थी मांव हुन में बि पोइ हाणे तव्हां भले ॿुधाईजो कीअं करिणो आहे अची करे हा मतिलबु पूरो हा त हाणे केॾी महिल अचिणो आहे टाइम ॾियो न वरी तव्हांजा जेके ॿाहिरि माण्हुनि आहिनि न उहो अचण नथा ॾियनि अंदरि तव्हां ख़ाली ॿाहिरि चयई हा ॿाहिरि चयई रखियो न मूंखे हा हा

हा तव्हां ख़ाली चयई रखियो मां ॿ टे दफ़ा आयो आहियां त मूंखे अलाउड नथा कनि ठीकु आहे मैडम ॿियो बाक़ी सभु ठीकु आहे न मैडम ॿियो कुझु खपेव त चयो हिनजे अलावा कमु माना डॉक्यूमेंट माना जेके काग़ज़ ॿिया हिन रिलेवेंट कुझु हीअं काग़ज़ खपनिव छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे भई वरिताव त मां ॿिनि कलाक जे अंदरि ठीकु आहे मैडम ओ के ओ के